मैं एक बार गया था मोबाइल खरीदने पास के ही मार्केट जिला गाजीपुर में गया था फोन लेने के लिए सामने जो सॉप थी उसका सोरूम बहुत ही बड़ा था फोन का और पार्केजिंग भी बहुत अच्छी थी तो मैंने अपना बाइक खड़ा किया पापा के साथ मैं बाइक से गया था तो जब गया फोन वाले अंकल ज़ी ने बहुत सारा फोन दिखाएँ समसंग बीबो ओप्पो ऐसे बहुत से फोन उन्होंने मेरे को दिखाया तो पूछे सैमसंग का फोन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा भिन्न भिन्न प्रकार के फोन पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऑफर चल रहे थे उस समय तो मुझे मैंने एक फोन पसंद किया अठारह हजार का सैमसंग का फोन मुझे पसंद आया तो मेरे पास पेमेंट चौदह हजार थी तो मैंने चौदह हजार पेमेंट किया फिर उसके बाद मैंने अपने चाचा से बोला फोन लेने के लिए पैसा पर करने के लिए तो तो चाचा ने पैसा पर कर दिया फोन का और फिर मेरा फोन को अपने हाथ में लिया उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी फोन की उस पर गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ था उसकी रैम और उसका परफॉर्मेंस फोन का बहुत ही बेस्ट था वो एक गेमिंग फोन था उसमे गेमिंग भी बहुत अच्छी चल रही थी और उसके पाँच हजार एम एच की बैटरी थी पचास मेगा पिक्सल का कैमरा सामने का बारह मेगा पिक्सल का कैमेरा था कैमेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी सैमसंग की और बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्चरे भी क्लिक हो रही थी बहुत ही अच्छी अच्छी सौप वाले अंकल जी ने फोन लेने के बाद उन्होंने हमको एक उसका कभर उन्होंने फ्री गिफ्ट हम लोग को दिया उसका और चार्जर भी उस फोन में ही था और सैमसंग के फोन में फास्ट चार्जर टाइप सी केबल के साथ लग रहा था जिससे चार्जिंग बहुत फास्ट हो रही थी और फोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्यारा और गुड लुकिंग था और फोन चलाने में भी बेस्ट एक्सपीरियंस आ रहा था फोन मेरे पास ही था लेकिन फोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड गुड क्वालिटी का फोन था इसके लिए फोन बहुत ज़्यादा प्यारा था फिर मै अपने पापा के साथ घर पर आ गया फिर उसके बाद मेरे को मेरी बहन को भी फोन दिलवाना था तो मैं भी उसको वहीं पर ले के गया और उसको एक ओप्पो का फोन दिलवाया उसका फोन भी बहुत अच्छा था उसका फोन आठ हजार में मिल गया फोन में ही सेम सब चीज अच्छा ही था उसका लुकिंग ग्लास व्लास फ्री बस उस में चार्जर चार्जर केबल उबल सब कुछ फ्री था अच्छा था आठ हजार में फोन तो मैंने अपनी बहन को फोन दिलवाया उ भी काफी प्यारा फोन था ओ दोनों फोन अब भी हम लोग के पास ही है वो भी अच्छे से चलते भी हैं और अच्छा वर्क करते है और उसके बाद वो फोन हम लोग के पास है अच्छा है वर्क अच्छा करता है उसमें गेमिंग कर करने में बहुत मजा आता है और उसमें बहुत प्रकार के एप विभिन्न प्रकार के एप रखे है फोनपे गूगल पे भी यूज करते हैं अच्छे से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर इधर से उधर अच्छे से होता है फेसबुक वाटसप सभ कुछ अच्छे से उसमें चलता है सोसल मीडिया पर भी हमलोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और न्यूज व्यूज देखने में भी फोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था वो